چھپن ایک سو پندرہ انیس سو پچھتر پانچ ہزار چھ سو سینتالیس ایک لاکھ چار ہزار دو سو بائیس پانچ لاکھ ساٹھ ہزار تین سو پینتیس